धिआपुता आइ काल्हि छौँड़ासभ एतऽ नहि ने रहै छै एतऽ तऽ खेती वएह कनि मनि कएलक ओहिसबसे तऽ किछु नहि होइ छै नोकरी चाकरी तऽ छै नहि तऽ वहाँ गेल तऽ अपन कनि मनि दिल्ली पन्जाबमे गेल तऽ अपन कनि मनि अनलक कमाके तऽ वएहसे अपन कएलक